हॅलो हांवें स्विगीचेर ऑर्डर केल्लें म्हाका आजून तें पार्सल मेळ्ळें बट तेजेर ट्वेंटी परसेंट एपाचेर म्हाका डिस्कावंट दाखयता बट तें अप्लाय जायना कशी कितें करपाचें हय केल्लें हांवेंन बट म्हाज्या एपाचेर जायत ना तें एप्लायूच जायना कशें करूं मागीर नेक्स्ट ऑर्डर करतां तेजेर जातलें हेजेर जायना जाल्यार आतां डिस्कावंट जायना ट्वेंटी परसेंट हा हा हय म्हणजे फुडले फुडले कितें ऑर्डर करता तेजेर जातलें न्ही हा हा हा तशें आसा ओके तशें जाल्यार नेक्स्ट फुडलें पावटी ऑर्डर करता तेजेर मागीर हें करात तर तुमी थँक्यू